ہم لوگ ہم لوگ کو بنگال کلکتہ ہی سب جاتے ہیں تو یہ لوگ کو ہم لوگ کو اردو اردو جانتے ہیں اور کوئی طرح کا بات نہیں جانتے ہیں ہم لوگ اردوے سے بات کرتے ہیں بات وچار کر کے رکھتے ہیں کوئی طرح کا مصیبت وصیبت آتا ہے اتنا ہی کر لیتے ہیں تینر ہم کو اچھا لگتا ہے بہت اردو میں بہت اچھا لگتا ہے بہت سندر لگتا ہے بہت ایسا لگتا ہے کہ دلی بمبئی جو جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اپنے پرائے میں بات کرتے ہیں چیت کرتے ہیں اردوے کے لفظ میں بات کرتے ہیں اردو کے لفظ میں مان مہمان آ گیا تو اردو اس کا خاطر بات کرتے ہیں دکھاتے ہیں سناتے ہیں نہیں لگتا ہے تو اس کو روکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بچے لوگ کو سب کو سکھاتے ہیں کہ آؤ تم اپنے کو سلام کرو دعا کرو اچھا لگتا ہے بہت سندر لگتا ہے تو بچے لوگ سلام دعا کرتے ہیں تو مان مہمان کو روکتے ہیں اور مہمان نہیں رکتا تو بچے لوگ کو سکھاتے ہیں کہ بچے سلام کرو سلام کرو یہ کرو وہ کرو جو اچھا لگتا ہے سو کرتے ہیں اپنے آدمی مل جل کے رہتے ہیں اپنا بہاری لوگ بہار بھرے رہتے ہیں جو اچھا لگتا ہے سو کرتے ہیں اپنا سب کچھ مل جل کے رہتے ہیں جو کرتے ہیں